बाजू हाँ अच्छा तऽ अहाँकेँ तऽ बहुत तरहके दिक्कत भऽ रहल अइ कतेक उम्र छै अहाँके हँ तऽ उम्रोके बात छै ने उम्रोके प्रभाव छै उम्र जादा भऽ गेला से जे छै से ओहू से मन तन खराब होइत रहैया आओर जे छै से मन अहाँकेँ आँखिमे की भऽ गेलैया आँखिमे कथी भऽ गेल अहाँके लोड़ो तोड़ो अबैत रहैया आँखिमे लोड़ो अबैत रहैया लोड़ो अबैत रहैया आँखिमे माथ ताथ ठीक रहैया माथ माथ ठीक रहैया कि माथोमे दर्द ओर्द रहैया हँ तऽ भऽ जायत आबिके देखा जायब पहिले तऽ ओकरा जे छै कि अहाँके जाँच ओच कराबऽ के पड़त अऽ सुगर ओगर अइ सुगरो नहि ने अइ कोनो तरहके घाव घोस किछु होइत रहैया तऽ मत ठीक भऽ जाइया ने कोनो जादा दिन नहि ने रितिये जाइया तहन तऽ अहाँक सुगर शिकायत नहि बुझाइया सुगर से तऽ अहाँ ठीक छी फ्री छी दमो फुलैत रहैया हँ तऽ दिक्कत अइ तहन तऽ अहाँके तऽ देखनाइ बहुत जरूरी छै आओर अहाँके तऽ समय तेहन भऽ गेलैया कि बिना दवाइके बिना इलाजके बिना चेकअपके तऽ होबे नहि करत तऽ हँ जाँचके ठीक छै जाँच कराबऽ के पड़त पहिले जे छै ने जाँच अहाँकेँ जाँच कराबऽ के पड़त फेर आँखिके अहाँके जाँचमे देबऽ के होयत जाँच करयलाके बाद जे छै ने जे रिपोर्ट बनिके आएत हाँ तऽ ठीक आ जायब क्लिनीक पे आबि जाउ